ओ हेलौ ओ दं ओरैनो नोंलाय माथो खालामदों मोनाखैनो आं दाबो साख्रिफोरखौ होबाय थाबाबो माथो साख्रिखौनो मोननो रोंला औ आंथ' दा जेबो खालामाखै ओ माबा मोनसे एप्लाइ खालामना दोन्दोंमोन बेनिखौनो खालामगासिनोमोन मामोन बे ओ इउ पि एस सि नि कर्चनि थाखाय बे माबा मोनसे बे दालाय सुपार फिफति ना मा बड'लेण्डआव बेखौ होनो थाखाय माबा खालामगासिनो बे एग्जामनि थाखाय नोंलाय माखौबा एप्लाइ खालामदों औ औ औ जागोन दे ओम मा मा फरायगासिनो नोङो ओरैनो मानि माबायदि साख्रिफ्राव इन्टारेस्ट दं नोङो अ' अ' ओ होनबाथ' औ आं नायबाय थायो बे बड' निउस सेनेलाव बड' सेनेला माबा मोनसे सेनेल दंना बेयावहाय नायबाय थायो आङो बेयावहाय साख्रिफोरनि फारसे पस्ट होबाथाय माबा आपदेट होबाय थायोना बे इउथुबारआ बेफोरखौ नायनानै नुबाथाय एप्लाइ खालामो आरो आं बेनिफ्राय कुवालिफिकेसन ओ औ औ बिसोरखौ खोन्थाजोबनायखा बेयावनो ओ औ ओ औ जागोन दे ओम औ